میرا فیوریٹ سیارہ میرا فیوریٹ پلانیٹ ہماری پرتھوی ہمارا ارتھ ہی ہے وہ اس لیے بھی مجھے پسند ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ رہتے ہیں جانور رہتے ہیں یہاں پہ بہت سے پرندے رہتے ہیں یہاں پہ رہن سہن ہے مطلب اور جو دوسرے پلانیٹ ہیں تو وہاں پہ لوگ نہیں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی لیونگ لیونگ ایریا وہ نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ واٹر نہیں پایا جاتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں کہیں کہیں پہ تو کوئی کوئی پلانٹ تو بہت زیادہ گرم ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی وہاں پہ لوگ نہیں رہ سکتے وہاں پہ جیون نہیں ہے لیکن ہماری پرتھوی پہ جیون ہے یہاں پہ پانی ہے ہوا ہے سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم انسان رہتے ہیں جانور رہتے ہیں پرندے تو اب ہماری پرتھوی بہت ہی سندر ہے دور سے دیکھنے میں ہماری پرتھوی بہت ہی سندر ہے اور یہ ہاں اس کا جو نیلا کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ آکرشت کرتا ہے ایٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف اس لیے مجھے پرتھوی اور بھی باقی سبھی پلانیٹ سے مجھے سب سے الگ لگتی ہیں